تشریف رکھیے آپ کا مزاج کیسا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کا بڑا بیٹا کتنے سال کا ہے آپ کے بچے کس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کا مکان کتنے فلور کا ہے آپ کے گھر میں کتنے روم ہیں آپ کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں آپ کی شادی کس سال ہوئی ہے مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے دنیا میں جتنی بھی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بناتا ہے دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے عید کا چاند ہونا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی جتنے منہ اتنی باتیں چھوٹا منہ بڑی بات مان نہ مان میں تیرا مہمان بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے چور کی داڑھی میں تنکا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا دور کے ڈھول سہانے جیسی کرنی ویسی بھرنی بندر کیا جانے ادرک کا سواد آگے کنواں پیچھے کھائی انت بھلا تو سب بھلا انگور کھٹے ہوتے ہیں